आबादारिया माखासे आबाद मावनानै गावनि सुबुं थांनानै थानाय जिउखौ माने फोजोबनानै गावहा जथेस्थ'खिनि माने जौगाथाय आबादनि बिथिङाव जौगाथाय नुआब्ला गावनि आबादनि खहानि फारसे माने साननानै सानस'नो हायियाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानानै लानो हायो खोमानानै लायो मानो होनब्ला बे बिथिङाव नायोब्ला जोङो माखासे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्सफोरनि जौगाथाय आरो सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हायिखौ मोनहोनाय मोनसे खाबु खालामनानै होनो नांगोन आबाद फोथाराव जोङो माखासे नाला दंग' आरो केनेल्सफोरखौ जोङो थि रोखोमै साप्लाय होनानै जोङो आबादारिफोरनि जेंना आरो जेंगोनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोन आरो लोगोसे आबाद मावनायाव हासारनि गोनांथि माखासे हासारफोरखौ जोङो आबाद बिफाननिफ्राय माने आबादारिफोरनो न'खर न'खर राननानै बा हैनो हायोब्ला बे बिथिङावबो जोङो जाहाथे माने आबादारिफोरा गावनि आबाद मावनायनिफ्राय जाहाथे गोजान जाया आरो गावनि आबाद दिखांनायाव मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो आरो माखासे सरखारनिफ्राय आबादारिफोरा ओरैबायदि थासारियाव थायो माने आबाद मावनो माइ आबाद जेनेबा माइ आबादखौ मावनो थाखाय हालेवनो थाखाय बिसोरनाव खरसा होनो हानाय माखासे गैया खरसा होनो हानाय केपासिटिया गैया जायो बिनि थाखाय आबादारिफोरा मावनो गोसो जानाय आबादखौ जोङो थि समाव मावनो हायै जानानै फैयो बिनि थाखायनो सोरखारा माखासे ट्रेक्टर बा पावार टिलार्स बेफोर राहाखौ मोजाङै बिजिरनानै नायनानै आबादारिफोरनो माने गथायनानै सोरखारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाय होयोब्ला गाहाम जायो अब्लानो आबादारिफोरा माने आबाद मावनो थाखाय जे आबादनि जे आबादखौ मावगोन बिथांमोननो जोलैनि बेगरफोरखौ राननानै आबाद बिफाननिफ्राय होयोब्ला आरो माखासे दै जगायनाय बेफोर हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयोब्ला आबादारिफोरा मोजाङै आबाद मावनानै जिउ खुंलांनो हागोन बेखौ आं सानो